हॅलो आं हॅलो कायतान आरे आमचे मिलाग्रिस्त सायबिणी फेस्त केन्ना रे बाबा आरे बाबा हांव बोमाय आसलो ताज्या उपरांत हांव दुबाय गेलो आतां फाटल्या म्हयन्यानूच गोंयान आयलां खंय रे खंय रे हांव आयलां आनी पळयलो तुका फोन केलां मरे म्हाका सांग फेस्त केन्ना सायबिणी आमगे व्हय व्हय आं आरे सायबा हांव चित्तालो ह्या वर्सा तिंगा मांड घालपाक रे चोण्यांचो आं तूं घालतलो कितें व्हय व्हय व्हय व्हय व्हय ते जाणां जाणां आरे ते म्हजे मानां आसा पळय तें म्हणटाले आपूण चोरिसांचो एक मांण घालतां घालुनी चोरिसां मांण ताका हय आनी वयतली मुरे चोरिसां वयतां मुरे आं बरें बरें आनी म्हाका सांग फेस्ताचे पयलें मिस केन्ना सोकाळी कितल्यांक जाता रे व्हय व्हय व्हय आनी तो पाद्री बरो आसा मुरे भुरगो आसा कांय जाणटो आसा पाद्री आं व्हय आं बरो बरे आं आनी म्हाका सांग तो आमचो एक मरे शेजारी आसा आशुतोश आशुतोश पोर्ब म्हणून पळय रे तो हय व्हय तो म्हणटाले कितें जाणां मरे आमी ते सायबिणीक तेल घालतां ते आपूण तेलाचे केन घेवन येवं कांय म्हूण विचारतालो म्हाका व्हय व्हय व्हय आं हांव सांगता ताका आनी ते रे आमचे एक शेजारी आसले पळय ते म्हणटाले आपूण फुलांच घेवन हार विकूंक येवं काय म्हूण विचात्ताले ओके ओके बरें हांव आतां कितें कोत्ता जाणां मरे फाल्या येवन तुकां हांव मेळटा आमी दोगूय पाद्रीगाराक मेळया आनी ते सांगोया सगले ओके आं बरें बरें फाल्यां मेळया तरी ओके बो फेस्त बोफेस्त आं आं ओके बरें